گھر کے لیے کی کام کرنا بہت ضروری ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کام کرتے وقت کام کی جگہ پر طبیعت خراب ہو جاتی ہے تناؤ یا پھر مشکل آجاتی ہے تو اس سے بھی نپٹنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ کھانا بناتے ہوئے کچن میں کچھ بھی کام کرتے ہوئے ہمیں بہت بہت مشکل ہوتا ہے مجھے کبھی کوئی کام کرتے ہوئے پریشانی پڑ جاتی ہے تو میں اپنی بہنوں سے مدد لیتی ہوں یا پھر اپنی ممی سے بھی مدد لے لیتی ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ ویسے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر ہم کہیں دیکھیں تو ہمارے گھر والے ہماری مدد کر دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی مشکلات کا سامنا ہمیں خود بھی کرنا پڑتا ہے ہمیں کام بھی دیکھنا پڑتا ہے اور اپنی مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے دونوں چیز ساتھ میں کرتے ہوئے ہمیں بہت پرابلم بھی آ جاتی ہے کیونکہ ہم دونوں چیزوں کو کبھی بھی ساتھ میں نہیں کر سکتے